ہاں جی ڈاکٹر بول رہا ہوں اچھا کب سے کب سے ہے یہ اچھا آپ کی کتنی ہے آپ کی ایج کیا ہے آپ کی اچھا تو یہ آپ کو کھانا کھانے کے بعد روز رات میں ہوتا ہے اچھا اور کچھ آپ کو وامٹنگ وغیرہ رہتی ہے دل گھبراتا ہے اور باقی باڈی باڈی پین وغیرہ رہتا ہے آپ کو کیا اچھا تو یہ آپ کے پیروں میں درد سر کے درد ہے اسی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے پیٹ میں بھی درد رہتا ہے اب آئی آپ ایک بار یہ کرئیے کہ یورک ایسڈ اپنا اور بلڈ ٹیسٹ اپنا کروا لیجیے پھر اس کے پھر اس میں جو ریزلٹ آئے گا وہ اسی حساب سے کریں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ہیموگلوبین وغیرہ بھی بڑھا ہوا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی پلیلیٹس بھی بہت زہادہ وہ ہو سکتی ہیں تو اسی لیے آپ کے یہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے باقی اس سے پہلے آپ کی کبھی فیور کنڈیشن ہوئی تھی طبیعت خراب ہوئی تھی کبھی اچھا تو وہ اس میں آپ کتنے ٹائم بیڈ پر رہی تھیں اچھا بارہ دن ہاسپٹلائیزڈ رہی تھیں اچھا ہاں تو پھر اس وجہ سے ویکسینشن آپ کی ہو گئی ہے ہاں تو پھر میں آپ کو ابھی آپ کے واٹس ایپ پر آپ کو کچھ دوائیاں لکھ کے بھیجتا ہوں آپ وہ میڈیسنس آپ میڈیکل اسٹور سے منگا لیجیے اور جسے آپ تو روز دن میں تین بار لیجیے صبح نہار منھ اور باقی دوپہر میں کھانے کے بعد اور شام میں کھانے سے پہلے اور رات کی بھی ایک ٹیبلیٹ ہوگی وہ آپ کو سونے کے بعد لینی ہوگی ٹھیک ہے جی ہاں اوکے تھینک یو